गुड मॉर्निंग बेटा हाँ हाँ बोलिए बेटा हाँ बोलिए बेटा पहली बात तो आप की गलती हैं आई डी कार्ड को अपने गले में डाल कर के चलते हैं ना कि उसको बैग में रख के चलते हैं आप बैग में क्यों रखे तो उसको नहीं जब हम जब हम घर से निकलते हैं तो पहले अपना सारा सामान चेक करते हैं हमें कॉलेज में जाना है हमें आई डी डाल कर जानी है यूनिफॉर्म पहन के जाना है क्या पहन के जाना है यह सारी चीज़ें हम वहाँ ही घर से शुरुआत करते हैं ना कि हम बस से करते हैं या कॉलेज के बाहर आ कर के करते हैं आई डी कार्ड बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटा इसकी प्रक्रिया तो आप को तो क्या बताएंगे बेटा बनाना तो हमारे को ही पड़ेगा ना तो इसके लिए आपको एक तो फोटो लानी पड़ेंगी आपका पूरा एड्रैस पता होगा इसकी फीस देनी पड़ेगी आपको यह भुगतान कर सकते हो आप तो आप एक तो फोटो लेकर के आना अपने एड्रैस प्रूफ़ लेकर के आना और फीस लेकर के आना इसकी और यह बनने में टाइम लगेगा इस में यह नहीं है कि आप सोच रहे हो भई अभी तुरंत ही बना करके मैडम मुझे दे देंगी इस में टाइम लग जाता है पंद्रह दिन भी लग जाएं पाँच दिन भी लग जाएं दस दिन भी लग जाएं कॉलेज में मिलने के लिए तो हमारे पास ही आना पड़ेंगा लेकर के आपको फिर हम बाबू से मिलवा देंगे वो बाबू आपका फीस जमा कर लेगा और आगे प्रोसीजर के लिए दे देगा लेकिन बिना आई डी कार्ड के आपको परीक्षा में नहीं बिठाया जाएगा ठीक है ठीक ठीक है ठीक है आगे से ध्यान रखना इस तरह की गलतियाँ ना हों क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ हमें आगे जा करके के बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं नहीं आज नहीं हो पाएगा आज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा हम आगे बात करेंगे वहाँ से हमारे को क्या जवाब मिलता है फिर हम आपको बताएंगे पाँच छः दिन तो लग ही जाएंगे मिनिमम मैं बोल दूँगी ऑफिस में जब तक आप अपने फ़ोटो वगैरह जो भी आपकी फीस वगैरह है यह सब चीज़ कलेक्ट करके और हमारे पास ऑफिस में जमा करा देना मैं उस बाबू से बात कर लूँगी बाबू को सारी चीज़ें बात दूँगी आप के बारे में वो आप को आई डी बना करके दे देगा मैं बोल दूँगी ऐसा कुछ भी नहीं होगा नहीं लिखित का कोई वही नहीं है बेटा हमने बोल दिया हमारी बात पर ही अमल होता है जो भी होता है धन्यवाद धन्यवाद बेटा